आं मानि नखर संसार जानायाव इदिनो दाउ अमा मोसौ मैसो बोरमा हांसो बायदिसिना लानायनि बेलायाव आं मोसौखौनो साबसिन मोनो मोसौनि गेजेरावबो आं मोसौ गायखौ साबसिन मोनो आरो बे मोसौ गायजोंनो आं फिसाफोर फोरोंनायावबो एसे एसे हेफाजाब मोनो मानो होनोबा आं मोसौ गायनिफ्राय गायखेर मोनो गायखेरखौ फानो आरो मालाबा मालाबा आङो गायखेर दाखा बानायनानैबो फानो बे गायखेर दाखाखौ आङो गिलासावनो बानायखानानै दोनो बे गेलासआव बानायखानाय गेलास मोनसेयाव बिस थाखा एबा नैजि राङै आं फानो बे गिलाससेयाव बिनिफ्राय आङो मोसौ बिमाया मासेल' दङ आंना बे मासेल' बिमानिफ्रायनो आङो दायो फिसा माब्रै मोन्नाय जाबाय आरो बे माब्रै मोन्नायाव सिगांनि फिसाया दामब्रामोन बे दामब्राखौ आं दा न'आवनो हाल मावो हाल सिखायबाय बेजोंनो आं दा एबार मेसेङाव बेजोंनो आलु गायनाय इदिनो बायदिसिना लाफा मुला लाइ बायदिसिना फोनो थाखाय बिजोंनो हालेवगासिनो दङ आङो हालेवगासिनो दङ बे मासे भारा लानानै आं बेजोंनो हालेवगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो मा माथामआ गाय गोजा जादों दा आं बे गाय माथामखौबो न'आव दोन्नानै बिनिफ्राय आङो जेला बियो फिसा मोनगोन अब्ला आं गायखेरा बुरजा मोनोबा आरोबाव आंनि नखरनि जेंनाफोरा बे गायखेर फान्नानैनो एसे सुस्रांजागोन होन्नानै आं सानो बे गायखेरजोंनो आंनि माखासे मावनांगौ खामानिया मोजाङैनो जाफुंलांगासिनो दङ बे गायखेरजोंनो आङो गिहिबो बानायनो हायो गिहि बानायनानैबो आङो आदा किजियाव दुइस' सल्लिस बा साथि बिबादियाव फान्नो हायो आदा केजियाव बिनि उनाव आं बांसिन गायखेर दाखाखौनो बानायनानै फानगासिनो दङ दोनैसिमबो आं फानगासिनो दङ गायखेर दाखाखौनो बे गायखेर दाखाजों ओरैनो गायखेराव फानोबा आङो बाजि रां मोनो सेरसेयाव नाथाय गायखेर दाखा फानोबा सेजौ द'जि राङै आं सेरसे गायखेरावनो मोन्नो हायो आरो गायखेर दाखा बानायबा दा आङो ओंखायनो गायखेर दाखा बानायनायखौनो साबसिन एबा गोरलैसिन रां खामायनाय होन्नानै आं सानो ओंखायनो गायखेर दाखाखौनो आं बानायबाय थायो आरो सामफ्रामबो बेखौनो आं फानबाय थायो दोनैसिमबो फानगासिनो दङ गायखेर दाखाखौ आरो आं आंनि संसार जानायनि जेंनाखौ बेजोंनो माखासे सुफुंनो हागासिनो दङ